जोंनि बर'नि गेजेराव धोरोमनि धोरोमखौ लानानै अनेख दावराव दावसि जालायनाय नुनो मोनो बा राजखान्थि बिथिंआवबो अनेख दावराव दावसिखौ नुनाय मोनो धोरोमा अनेख दं ख्रिष्टान दं जोंना बाथौ धोरोम दं धोरोमखौ लानानै जोंना साबसिन जोंसो ईसोरखौ मोनो जोंसो ईसोरखौ दाइरेक्ट फुजियो जोंनासो ईसोर बिदि लानानै दान्थे बिदान्थे खालामनायाव जों मानसि हारिखौनो नुनो मोनो जों मानसि हारियानो जोङो जोंनो दावराव दावसि खालामनानै लायो जोंनो खौसेयैनो जुदि जों मोनसे धोरोमखौ लानानै जोङो दावराव दावसि खालामालासिनो दिनै जों ईसोर सासेखौनो फुजियो होननानै सिरि थायोबा बे दावराव दावसिया फैया जागौ दिनै जों आलादा आलादा धोरोम जेरै ख्रिष्टान धोरोम ख्रिष्टान आवबो दिनै आलादा आलादा धोरोम थायो जेरै बाथौआवबो दिनैआव मोनसेनिफ्राय मोननै मोननैनिफ्राय मोनथाम आलादा आलादा जों मानसि हारियानो दिनै आलादा आलादा रोखोमनि बानायनानै फुजिदों जोंनासो मोजां जोंनासो गाज्रि जोंसो ईसोरखौ फुजियो जोंनासो सैथो बेफोरबायदि लानानै दान्थे बिदान्थेआव नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो दावराव जायो जेरै राजखान्थि दिनै सुबुंफोरा गावखौनो गाव गेदेर गोलाव जानो थाखाय दिनै भट नि थाखाय लानानै दावराव दावसि बैजों लोगो आंजों लोगो दिनै हाग्रामाजों लोगो खावसे दिनै बैजों लोगोनो खावसे दिनै प्रमद बर'जों लोगोनो बिदिनो गावजों गाव बिदा फंबायानो सैलायै जानानै बेजों लोगो बैजों लोगो जानानै नांलाय खमलाय जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो अनेख बिथिंआवनो जोंनि जोङो जोंनि माबाखौ जोंनि दावराव दावसिखौ जोंनो खालामनानै लायो साननो थाङोब्ला जोंनो खालामनानै लायो होननानै बुंजायो